हँ हम निकटतम क्षेत्रमे एक जगह गेल छी जतऽ प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसिद्ध अछि जेनाकि सिमरिया सिमरिया बिहारके बिहारमे सिमरिया जल स्त्रोत छथि नदी छै बहुत सुन्दर जगह छै आओर दोसर प्रसिद्धमे जल स्रोत छै आओर जगह जेनाकि ओतऽ हर सब लोक नहायके लेल पूजा करयके लेल मंदिर छै जाय छथिन आओर दोसर मधुबनी जिलामे बहुत अच्छा अच्छा मंदिर सब छै ओहो ओतौ पूजा पाठके लेल जाइ छै जाय छथिन जेनाकि पण्डौल पण्डौलमे उगना महादेव मन्दिर छै ओतौ बहुत अच्छा से बहुत अच्छा धर्म स्थान छै पूजा पाठके लेल आओर ओतौ पहिलेके प्राकृतिक सौन्दर्जमे जेनाकि छै भगवान छलखिन भोला बाबा ओ ओतऽ नोकर बनिके आयल छलखिन ओना महादेव विद्यापतिके पास आओर हुनकर सेवा केलखिन ओतऽ एगो मन्दिर बनल छै ओ बहुत अच्छा जगह छै बहुत धार्मिक जगह छै आओर अभी फिलहालमे एगो एगो बनल छै ओतऽ कथी नाम छै झंझारपुर अररिया संग्राममे एगो अखन बहुत अच्छा नदी तालाब घूमय बला जगह जेकरा जे लोक देखतै तऽ मन खुश एकदम प्रसिद्ध प्रसन्न भऽ जाइ छै ओकरा मिथिला हाट नाम छै ओहो बहुत अच्छा जगह छै मन शान्त सब किछु ओतऽ सब व्यवस्था आओर एहना छै जगह सब जेना दरभंगामे मनोकामना मंदिर छै एगो नयामे तऽ दरभंगे जिलामे बनले वाटर पार्क ओहो बच्चा सबके लेल बहुत अच्छा जगह छै जतऽ लोग घूमते फिरतै